जय झूलेलाल पंहिंजे बिरादरीअ में रांदियूं करण ते गोठीनि जे माण्हुनि जा वीचार आहिनि त पाण में भाई चारो वधंदो आहे चटाभेटीअ जा भाव वधंदा आहिनि माण्हू गॾिजी करे प्यार सां रहंदा आहिनि हिन करे सभिनीनि खे प्यार सां रांदि करणु घुरिजे ऐं इनखे दिलि सां रांदि करणु घुरिजे